एह् जेह्ड़ी टैक्नोलॉजी दियां डिफीकल्टियां न एह् जि'यां साढ़े प्हाड़े दे लोक जि'यां प्हाड़ें च रौंह्दे न ते उत्थै मोबाईल फोन यूज़ करदे न चलांदे न फोन ते उत्थै केह् होंदा केईं बारी सिगनल निं औंदा ऐ ते साढ़े मतलब बड़े बड़े प्हाड़े दूरें दराजें प्हाड़ें बिच लोक रौंह्दे जेह्ड़े ते उ'नें गी एह्दी थोह्ड़ी प्रॉब्लम औंदी मतलब मुशकलात औंदी एह्दी केह् जि'यां सिगनल निं औंदा ऐ तां फोन नेईं मिलदे न ते जां फोन मिलदे न ते इक दूए दी गल्ल निं समझ औंदी ऐ ओह् केह् होंदा कि एह् टॉवरै दी बजह कन्नै जेह्ड़े सिगनल जेह्ड़ा ओह् नेईं औंदा ऐ ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी गल्ल बात नेईं होंदी ऐ ते इक एह् जेह्ड़ी परेशानी ऐ प्हाड़ें दे लोकें गी एह् बड़ी मतलब जैदा ऐ प्हाड़ें बिच ते एह्दे हून मसला इ'यै कि एह् हल्ल इ'यां गै होई सकदी कि कंपनियां जेह्कियां चली दियां न जेह्ड़ियां शावर एह् टॉवर लांदियां न ते एह् हून प्हाड़ें बिच बी ध्यान देन थोह्ड़ा ते उत्थै बी कम्म करान उत्थै बी टॉवर लान ते साढ़े जेह्ड़े दूर दराज दे लोक न प्हाड़े दे लोक न ते उं'दी एह् जेह्ड़ी परेशानी ऐ तां हल्ल होई सकदी ते कंपनी गै हून ध्यान देऐ तां

एह् बड़ी अच्छी गल्ल ऐ अगर साढ़े प्हाड़ें बिच बी टॉवर लग्गी जान ते लोकें गी सिगनल जेह्का बराबर थ्होऐ ते उ'नें गी बी कोई प्रॉब्लम नेईं आवै की असें फोन करना हून ते सिगनल निं ऐ ते अगर इत्थै टॉवर लग्गी जान साढ़े प्हाड़ें बिच बी तां अस बी एह् करी सकदे की खुशी कन्नै फोन करी सकदे ते गल्ल करी सकदे जेल्लै मन करै ते नेईं तां लोकें केह् करना पौंदा के इक प्हाड़े उप्परा दूए प्हाड़े उप्पर जाना पौंदा दिक्खना पौंदा कि टॉवर कुत्थै न आवै दे जित्थै टॉवर आवै दे होन ते भी उत्थै जाइयै फोन करना पौंदा ते एह् गल्ल बात